उधमपुर जि'ले दी गल्ल करचै तां साढ़े उधमपुर जि'ले च गोरमेंट दियां बाड़ियां सारियां जेह्कियां अलग अलग पालिसियां न ओह् इत्थै लागू होई दियां न ते उं'दे उप्पर जेह्ड़ा ऐ उन्दा जेह्ड़ा ऐ बड़ा सारा जेह्ड़ा ऐ बड़े सारे डिस्ट्रीक्ट जेह्की ऐ तरक्की होआ दी ऐ उंदे कारण ते आखदे न के इ'नें पालसियें दा जेह्का ऐ साढ़ा उधमपुर जि'ला जेह्ड़ा ऐ बड़ा तब्दील बदली ओड़ेआ ओह् कि'यां के जियां के इत्थै साढ़ा आयुश्मान कार्ड बना'रदे न तां एह्दे बिच्च केह् होंदा ऐ कि आयुश्मान कार्ड जेह्ड़ी ऐ साढ़ी गोरमेन्ट दी स्कीम ऐ इक ते एह्दे बिच्च केह् होंदा प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी होरें दित्ता दा कि फ्री ईलाज होंदा पंज लक्ख धोड़ी इक सालै बिच्च इक फैमिली च जेह्ड़े इक बन्दा जेह्ड़ा ऐ इक बन्दे हर इक बन्दे पंज लक्ख धोड़ी जेह्ड़ा ईलाज ओह् अपना कराई सकदा ते होर एह् जेह्ड़ा कार्ड औने वजह कन्नै केह् होए दा के बड़े सारे लोग जेह्ड़े गरीब होंदे हे पैह्ले तां ओह् केह् करा'रदे न के ओह् इस कार्ड लेई'र हास्पिटल जन्दे ते अपना ईलाज शैल तरीके कन्नै कराई लैंदे न एह्दा बड़ा फायदा होआ करदा उ'नेंगी ना उं'दी फीस लगदी ना गै उन्दा कोई आखेआ के दोआई लगदी ते मतलब दोआई बी उ'नेंगी सारी फ्री थ्होंदी ऐ ते बड़ा अच्छा इक सोर्स ऐ इं'दे आस्तै ते जि'यां के दुए नम्बर आई गेआ कोई विडो पेन्शन कोई बिधवा जनानी होई दी जेह्दा मह्राज मरी दा तां ओह् उसी बी केह् होंदा के इक गोरमेन्ट दी स्कीम ऐ नरेंद्र मोदी होरें दी ते ओह्दे बिच्च इक बिधवा पेन्शन लग्गी जंदी कोई इक ज्हार दे करीब होनी ऐ कि उ'नेंगी एह् थ्होंदी रौह्न्दी म्हीने म्हीने ते इंदे वजह कन्नै उन्दा टाइम पास चलदा रौंह्दा ऐ ते होर बी बड़े सारे एह्दे आस्तै इं'दे वजह ने होर बी बड़े सारे गोरमेन्ट ने जेह्के जेह्के इनिशिएटिव लैते दे न उं'दा इंपैक्ट बी बड़ा ज्यादा पोआ करदा ऐ साढे़ उधमपुर डिस्ट्रीक्ट बिच्च जि'यां बेटी पढ़ाओ ते बेटी बचाओ दी स्कीम चलदी ऐ तां एह्दे बिच्च लोकें इ'यै अगर अपेयर करदे अस जां ग्रोथ करदे कि जियां बेटियां सढ़ियां जेह्कियां न तां ओह् घरै दियां लक्ष्मियां होन्दियां तां ओह् उ'नेंगी बचाना बड़ा जरूरी ऐ आखदे बी हैन कि अगर बेटी होग तां एह् देश होग अग्गें बधोग अगर बेटी नी ऐ जिस घर तां ओह् देश अग्गैं नी बधी सकदा ऐ कि के जेह्कियां बेटियां न तां उं'दे उ'नेंगी जेह्का भगवान दा रूप ऐ इक थ्होए दा तां ओह् इक बड़ियां आखेआ के किस्मत आह्लियां होन्दियां ते बेटियें गी केह् करदे हे पैह्ले जमानै लोक जेह्ड़े न बड़े सारे लोक बड़े कायर होंदे हे ओह् मारदे होंदे अज्ज दे टैम गोरमेन्ट दियां जेह्ड़ियां स्कीमां आई दियां न तां ओह् हर इक ग्रांऽ बिच्च जेह्ड़ियां इनिशिएटिव जेह्ड़े न हर इक पंचायत च जियां साढ़ियां जेह्के चलै'रदे न बेटी बनाओ बेची बेटी पढ़ाओ ते बेटी बचाओ दे अभियान जेह्ड़े न सारियें सारियें पंचायतें चले दे न हर ग्रांऽ च लोकें गी सनाया जं'दा के अपनियें अपनियें निक्कियें निक्कियें बेटियें जेह्कियां न पढ़ाना बड़ा जरूरी ऐ ते उं'दे आस्तै जेह्ड़े बड़े सारे गोरमेन्ट दे फायदे बी हैन स्कालरशिप बी थ्होंदे उ'नेंगी होर बी बड़े सारे न ते इयै इनीशिएटिव जेह्ड़े न गोरमेन्ट दे पालिसियां बाड़ियां सारियां न जेह्के साढ़ै जि'ला उधमपुर गी मतलब ओह् करदियां न उसदी ग्रोथ उसदी जेह्की तरक्की बड़ी सारी होंदी ऐ इ'नें पोलिसियें वजह कन्नै